असांजे घर में तुलसीअ जो वणु आहे जीअं की हुन में पाणी पइजी वञे या वधीक उस थींदी आहे त उहो वणु सुकी वेंदो आहे उन जे करे असां उन खे केॾीमहिल चादर ढकींदा आहियूं जीअं गर्मी में चादर ढकींदा आहियूं उन खां पोइ पाणी उन खे लिमिट जो ॾींदा आहियूं ग़मिले में मिटी बरोबरु रखंदा आहियूं खाद विझंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ असां जे घर में ॿिया बि वण आहिनि जेके वधीक पाणीअ में सड़ी वेंदा आहिनि जीअं की टमाटनि जो वणु थींदो आहे वधीक पाणीअ में सड़ी वेंदो आहे ऐं घटि पाणीअ में सुकी वेंदो आहे इन खां पोइ इन जे करे उन खे असां ध्यानु ॾींदा आहियूं उन खां पोइ हे तव्हांजो गुलनि जा वण बि इएं थींदा आहिनि गुलनि जे वणनि में जीअं पाणी ॾींदा आहियूं असां वधीक ॾींदा आयूं त उहे वधीक गुल ॾियनि ऐं खाद पाणीअ जो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे कीअं हुननि खे रखिणो आहे वधीक उस बि न लगे या वधीक उन्हनि में गर्मी बि न लॻे लिकाए रखिणो पवंदो आहे जां केॾीमहिल ग़मला किथे रखिणा पवंदा आहिनि जीअं की हुजे उस गर्मी हे हो सावधानी बरतींदा आहियूं या कोई बि गुलनि जे वण में कीड़ो वीड़ो लॻंदो आहे त बज़ार मां असां कीटनाशक वठी करे उन में विझंदा आहियूं अची करे उन खां पोइ गुल सुठा थींदा आहिनि कीड़नि खे मारण जूं ॾाढियूं ई दवाऊं सुठियूं ईंदियूं आहिनि जेके असां उन में यूज़ कंदा आहियूं उन खां पोइ जेको बि बज़ार में शयूं मिलंदियूं आहिनि जेको ॿिजु असांखे लॻाइणो हूंदो आहे जीअं बरसातियुनि में असां चांवर बोईंदा आहियूं चांवर बरसात जे ई मौसम में वहणु सुठो थींदो आहे उन सां असां वणनि खे वधीक ताक़त मिलंदी आहे जीअं कणिक थींदी आहे कणिक असां खे घटि पाणीअ में छड़ ईंदी आहे जीअं की कणिक खे गर्मियुनि जे समय मे बोईंदा आहियूं मुङनि खे मुङनि खे बि असां खे घटि पाणी लॻंदो आहे जेको गर्मी में उगंदो आहे इन जे करे इहे सब्जियूं गर्मीअ में थींदियूं आहिनि इन्हनि जी सावधानी हूंदी आहे की इन्हनि सब्जियुनि खे न वधीक पाणी ॾिजे न वधीक उस लॻे इन जे करे इन्हनि सभु सब्जियुनि जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे सभिनि खे ॾिसिणो पवंदो आहे